जी हाँ मैं बाहर होटल और ढाबे पर खाना पसंद करता हूँ क्यों क्योंकि वहाँ पर मुझे भात भारी वातावरण में खुले का महसूस होता है और जब भी मैं बाहर खाना खाने जाता हूँ तो मैं वहाँ पर विभिन्न समुदाय के लोगों से मिलता हूँ और वहाँ पर वो विभिन्न राजनीतिक मुद्दों के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं जो कि बहुत ही ग्यान का ऐतिहासिक विशय होता है वहाँ पर हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि कहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं वहाँ पर विभिन्न तरीक़े के लोग आते है और वो अपना विभिन्न विशय के बारे भिन्न भिन्न मत देते हैं जिस से हमें बहुत सारा कुछ नॉलेज मिलता है